खेलकूद व्यक्तिके जीवनमे विशेष महत्व राखैत अछि खेलकूदसँ सबसँ पहिल चीज तऽ ई अछि कि जे शरीरके व्यायाम भए रहल छै शरीरके जे टूट फूट मरम्मत छै ओऽ अपनेआप हुनकामे जे छै से इम्यून सिस्टम बनल रहैत अछि तहि दुआरे खेलके विशेष महत्व छै हमरा सब देखै छिऐ खेलमे क्रिकेट हमरा सबकेँ जे प्रसिद्ध खेल छै कबड्डी खो खो चोरा नुकि गुड्डी कबड्डी जे मिथिलामे विशेष रूपसँ प्रचलित छै गुड्डी कबड्डी आ खेलसँ की छै एकटा आपसी प्रेम बनल रहै छै लीडरशिप बनल रहै छै क्रिकेटमे एगारह गो प्लेयर होइ छै एगारह प्लेयरमे जकरामे जहन खेलैके रहैत छै ओ ओहि हिसाबसँ लीडरशिप करैत छै आओर अपन जे अनुशासन छै खेलमे सबसँ विशेष रूपसँ देखल जाइ छै जे अनुशासन अनुशासित रहि कऽ ही अहाँ किछु कए सकैत छी तऽ जबतक अनुशासन नहि एतै तातक किछु अहाँ नहि कए सकैत छी तहि दुआरे खेलमे अनुशासनके एक विशेष महत्व अछि जे कैप्टेन कहलकै ओ बाँकि प्लेयर करतै कैप्टनके ऊपर कोच छै जे ओ कहलकै ओ कैप्टन फोलो करतै तऽ टीम वर्क करए कऽ एकटा क्षमता जे छै से अलग रूपसँ लीडरशिप करै कऽ क्षमता आबए छै तहि दुआरे खेलके एक विशेष महत्व रहैत अछि खेल खेलनेसँ खिलाड़ीके स्टेमिना जे छै से बढ़े छै शारीरिक दक्षता शारीरिक क्षमता से बहुत ही बढ़िआँ बनैत अछि तहि दुआरे खेलके विशेष महत्व अछि